हां तुमी कॉल केलो दिसता किद्याक किदें काम आहलेलें आं थंय ट्रक हाडून उड उडयता आं हां तुमी तेंका विचारुना तुमी खंयचे ट्रक कांय म्हणून बी खंयच्यान सांगलां म्हणटात ते तशें कांय ना हांयें आमी आमी कांय केन्ना तेका सांगू ना पूण भायले ट्रक्स आसतले ते किद्याक आमचो डंपिंग ग्रावंड दुसरो आसा न्हू आमचे गार्बेज गार्बेज ट्रिट ट्रिटमेंट प्लांट आसा आमचो सो आमी तो कचरो सगळो थंय उडयता वो हें हांगसर कांय उडयत ना आमी सो हे म्हाका दिसता दुसरे भायले भायले ट्रक किदें आसतले सो तुमी किदें करूंक जाय तेका आडोवन आडोवन दवरुपाक जाय तेंका आनी पांच जाण मेळोन आमकां तेन्नाच आमकां कॉल करूंक जाय आमी मागीर येवन तेंकां विचार जाप विचारता तेंका खंयच्यान येयला तुमी बाबा कित्याक येल्या हें कितें आसा जाणा आयज आजूबाज्या विलेज पंचायतीन कितें केल्या सगळे कचरो उडोवपाक बंद या सगळे कडेन बंद हा आमच्या हितून बंद हा आतां हो तेंकां उपच ग्रावंड मेळटा कोण ना कशें दिसता म्हणून म्हणून तें कसो ते उडयता सो तुमी कितें करा नॅक्स्ट टायम किदें तरी कसली गाडी येयली कोणें येयलें तुमकां दिसता उडयता कशें आनी जाल्यार आमकां तेंकां आडया तेंका रिकोर्डींग करा कोण तें मोबायलाचेर रिकोर्डिंग करा आमकां मागीर कळटा ना गाडीचो नंबर नोट करा आनी आमकां फोन करा आमी येता रोखडेंत मागीर पंचायती कडल्यान येता आं मागीर माई ओके तशें आमकां मागीर तसो म्हजे सीसीटीवी लावचें पडटलें तर आमी तशें किदें तरी करया आयडिया आतां आमी पंचायत्याच्या मिटींगेन घालता की बाबा तें ग्रावंडाचेर आमकां एक दोन सीसटीवी जाय म्हणून ह्या थंय भरपूर लोक कसो ऑड उडयता सो आमी मागीर कितें करया पंचायतीन हांव डिसकशनान घालता दोन हेका लागोन सीसीटीवी घालपा लागोन थंय सो आमचे म्हाका आमकां मातशी नजर उरतरी न्हू मागीर लोकांचेर कचऱ्या लागून आमी आमी कचऱ्या लागोन आमी कांयच अशें हें करना कोणाकूय इजी सोडना आमी किद्या आमी सगळे कडे तुमी पयलां न्हू प्रत्येक प्रत्येक वॉर्डान आमचे मनीस आसात जे कचरो कचरो गोळा करतात सो हय हां बरें बरें हांव सांगता तेंकां हांव सांगता पयता मागीर तुमच्या वांगडाच्यान कोण कोण मनीस आतां पयता तेंकां विचारता मागीर ते चार चार दीस कित्याक रावता काय म्हणून किद्या आमी तेंकां सांगलां आमी तेंकां डायरेक्ट डेलीचे डेली गोळा करा म्हण सांगलां ट्रिटमेंट प्लांट आहा न्हू कचरो आमकां कांय प्रोब्लेम ना कचरो आमी कांय भायर खंय ऑपनली आमी उडयना पंचायतीचो कचरो सगळो ते ट्रिटमेंट प्लांटानूच वयता सो हे आतां कोण आहा पय ते भायल्याच उडयतात कचरो सो कांय ना आमी सीसीटीवी घालपाक लायता आनी तुमच्या वांगडा जो कोण आहा पय तेका सांगता हांव की बाबा तुमी डेली वोसोन थंय कचरो गोळा करा म्हणून ओके तुमी सांगा मागीर आनी किदें बी इशू सांगा म्हाका जाय तेन्ना कॉल करा हां आमी तुमच्या खातीरूच आसा बरें बरें बरें थँक्यू देव बरें करूं